आइये साहब नमस्ते आइये आइये सर बहुत दिनों बाद दिखे इस तरफ कौन से वाले लेंगे देखो हमारे पास ना आप यह बताओ आपको कितने फूल चाहिए तो पूजा के लिए देखिए अभी आप आप हमारे पुराने ग्राहक हो तो आपके साथ में ज़्यादा मोलभाव नहीं करूंगा एक किलो चाहिए देखो पीले वाला जो है ना ये पीले वाला हमारे माला के लिए उपयोग में होता है और माला हमारी महँगी जाती है दो सौ रुपए तक की तो ये आपको पड़ेगा आप पहले समझ लीजिए यह जो तीन चार वैरायटी के दिख रहे हैं ना एक हल्का पीला है एक ऑरेंज कलर का है एक कत्थई है एक दोनों में शेडेड है और यह जो नया दिख रहा है जिसका बड़ा फूल दिख रहा है यह अफ्रीकन है स्पेशल वैरायटी है तो आपको कौन सा चाहिए वो बताइए तो फिर मैं उसके रेट आपको इस हिसाब से बताऊं हाँ तो यह ये ये ये अभी बाजार में हमारे अलावा किसी के पास नहीं आए तो हमने इसको स्पेशली इसको बुलाया है पर इसकी कीमत ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ये चार सौ रुपए किलो मिलेगा आपको हाँ वैसे पूजा के लिए देखिए अब आपके ऊपर है भगवान के लिए पैसे की कोई कमी होती है क्या जी आप चाहो तो मैं अभी सौ रुपए किलो वाला आपको दे दूँ मगर अब क्योंकि पूजा के लिए ले जा रहे हो तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लोगे तो अच्छी बात है भगवान ने दिया है उसी को चढ़ाना है तो आप यह लाल वाला तो ढाई सौ रुपए किलो मिल जाएगा

तो सर यह जो पैसे कम हुए ना सर यह असल में थोड़ा सा कल का है रखा रखा क्या धूप इतनी तेज पड़ती है जी दिनभर खुला रखना पड़ता है तो अब थोड़ी रंग का फ़र्क तो पड़ता है अच्छा यह रंग ऐसा है की धूप लगी तो जल्दी मुरझा सा दिखता हुआ हाँ पानी छिड़कने से भी काम नहीं करता है और हमारे को तो फूल वालों के लिए ये बड़ी परेशानी है इनको फ्रेश रखना क्योंकि खेत से लाओ तो वैसे ही नुकसान हो जाता है फिर यहाँ रखे रखे भी दिन भर धूप में हवा धूप पड़ती रहती है सीधी अब ऐसी चीज़ें छुपा के रख नहीं सकते खुला ही दिखाना है ग्राहक को

फसल बहुत है मगर सर डिमांड भी बहुत है ना जो पहले एक पाव फूल ले जाते थे वह एक किलो ले जा रहे हैं और साथ साथ क्या है अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है फिर ये अभी क्या है मुसलमानो की ईद भी आ रही है तो फूलों की डिमांड बढ़ती जा रही है और आजकल क्या है कि ये इसमें भी चले भी जाते हैं न जी शव यात्राओं में भी फूल काफ़ी लग जाता है पहले यह सब चलन नहीं था अब क्या है बाजार में डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे आवक बढ़ती है फूल तो बहुत है हमारे पास आप जितने चाहोगे आप ये देखो ये तो बाजार है साहब शव यात्रा वाला तो ये सोचता है अब जाना था तो चला गया अब जो रेट का मिले मिले उसमें क्या है तो उसको तो कोई पैसे की चिंता होती नहीं और वैसे भी हम कोई अधिक नहीं लगते हैं जो रीजनेबल है जो हमको पड़ता है अब देखिए घाटा उठा के तो देंगे नहीं साहब हम भी पेट पालने बैठे हैं दो पैसा बच जाता है और ये आप लोगों के चलते थोड़ा सा धंधा हो जाता है तो हमारा भी काम चलते रहता है आप बताइए कौन सा वाला चाहिए लगा दूँगा रेट हाँ ठीक है तो आप जो बोलोगे वो रेट लगा देंगे उसकी कोई हाँ बेटा ए मुन्ना ए छोटे जरा एक किलो भईया को तौल दे जरा थोड़ा अच्छा वाला देना नीचे से निकाल कर फ्रेश और इसके अलावा कुछ गुलाब भी लगेंगे क्या गुलाब ये झरबेरा नया है नया आया है आप बोलो तो झरबेरा भी दे दूँ देखिये आपकी चलिये अच्छा है और आते रहियेगा ऐसे ही जी जी चलिये हाँ जी धन्यवाद ठीक नमस्ते